अ हेलौ आदै आंनो बे सावमिन खौ दाउनि नांगौमोनलै बिस ज'नसोनि इसे थाखाथ' बिला गोगोम थांगोन नालाय डिस्काउन्ट फोर मोनबा इसे मोजां जागोनदां आदै